हाँ जी बताइए आपको कैसा सूट सिलवाना है हाँ जी हम सिल देते हैं आपका कपड़ा वैसे कितता होगा हाँ जी आपका अनारकली सूट काफ़ी अच्छे से सिल जाएगा आपको किस तारीख पर चाहिए होगा वैसे वो सूट हाँ जी हम देखिये अभी तो हमारे पास वैसे काफ़ी काम पड़ा हुआ है तो हमें आपके सूट के लिए टाइम निकालना पड़ेगा और फिर उसको सिलना पड़ेगा और अनारकली सूट ऐसा है कि उसकी कटिंग पूरी होती है और फ़िर उसको सिला जाता है इतना आसान तो होता नहीं है तो आपके कम से कम हमें तीन दिन तो देने ही पड़ेंगे तब ही हम आपको आपका सूट पूरा करके दे पाएंगे देखिये हम वैसे तो सिंपल सूट का दो सौ लेते हैं और हम किसी को पंजाबी सूट बनाकर दें तो उसका चार सौ तक का रेट है और आपने देखिये अनारकली बोला है कपड़ा भी ज़्यादा हमारे को टाइम भी ज़्यादा लगेगा तो हम प्राइज़ आपको साढ़े पाँच सौ तक का ही करके दे पाएंगे इससे ज़ाद इससे कम तो नहीं हो पाएगा देखिये इसमें तो क्या ही करूँगी मैं मैं आपको बता तो रही हूं प्राइस में पंजाबी सूट का ही जब साढ़े चार सौ लेती हूं तो इसका कम से कम प्राइस साढ़े पाँच सौ तो लूंगी ही न देखिये अगर आप देखिये एक तो जल्दी भी मांग रही हैं और फ़िर आपको प्राइस भी कम भी कराना है चलो हम आपसे ठीक है प्राइस पचास रुपये कम भी ले लेंगे तो आपको सूट फ़िर उस ही हिसाब से मिलेगा आपको हम अच्छे से सिल के दे देंगे तीन दिन बाद में आके आप सूट लेकर जा सकती हैं देखिये आपने मुझे बोला साढ़े पाँच सौ से प्राइस आप कम कर दीजिये मैंने देखो आपने मुझे बोला प्राइस पचास रूपए कम करने के लिए तो मैंने कर दिया पाँच सौ रूपए अब और कितना कम करके दूं मैं आपको देखिये हमें वैसे इस प्राइस में देखिये हमें बचेगा तो कुछ भी नहीं क्योंकि हमारा काफ़ी काम होता है हमें काफी टाइम लगता है सूट बनाने के लिए हमें बहुत सारा टाइम लगता है हमें और भी कुछ कटिंग करनी पड़ेगी पहले इसकी फिर उसको स्टिच करेंगे स्टिच करने के बाद में इस पर लेसेस वगैरह लगाएंगे तो हमारा ख़ुद का भी पैसे लगते है हमारे भी हमें भी आगे जाकर सामान लाना पड़ता है तो उसी हिसाब से आपको हमने प्राइज़ बताया इसका देखिए आप लास्ट मुझे फोर फिफ़्टी प्राइस का दे दीजिये साढ़े चार सौ रूपए दे देना इसे कम मैं नहीं कर पाऊंगी क्योंकि यह लास्ट मेरा प्राइस है मैं इससे ज़्यादा कम नहीं बता सकती आपको हाँ जी